ہمارے پاس باغیچے ہیں پھل کے بھی ہیں اور پھولوں کو بھی ہیں تو پھل کو استعمال کرتے ہیں کھچ بیچ دیتے بھی ہیں پھولوں کو بیچ دیتے ہیں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے تو لوگ آتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں اور جو پھل ہوتے ہیں اس کو اپنے رشتےداروں میں بھی دیتے ہیں اپنے کا کہتے ہیں خاندانوں میں بھی تقسیم کر دیتے ہیں کچھ بھائی کو دے دیتے ہیں چچا کو دے دیے تو اس کا استعمال بھی ہے اور لوگوں کو کا اس سے بھلا بھی ہے اور پھل کھانے سے صحت مند ہوتی ہے اور پھولوں اور پھلوں کی درختوں کو لگانے سے فائدہ یہ ہے کہ بیماری اس سے دور رہتی ہے صحت اچھی رہتی ہے اور گورنمنٹ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ پھل اور پھول کا درخت لگائیے کیوں کہ گرمیاں بہت پڑ رہی ہیں تو یہ سب فائدے ہیں باغیچے کے اور پھولوں کے اس کے استعمال کرنے کے تو استعمال کریے اور لوگوں کو بتائیے اس کے بارے میں